हम उत्तरप्रदेशसँ आयल छी अहाँके अहाँके सहरसा जिलामे कोन कोन आपदा आबै छै ओहिपर कनि जानकारीके जी

आठों ईस्वीमे आपदा आयल रहऽ हँ जी जी जी चलूँ बहुत बहुत बहुत जी जी चलूँ बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके